मैंने अपने बगीचों में बहुत से फूल और फलों को लगाए हुए है जो कि भिन्न भिन्न तरीके से मेरे काम आते हैं कभी मैं फूलों के माला बना कर अपने भगवान की पूजा करता हूँ तो कभी जब कभी बड़ी पूजा होती है तो मैं इन फूलों का इस्तेमाल बड़ी बड़ी मालाओं बनाने के लिए भी करता हूँ और कभी ऐसा भी होता है कि मेरे आस पड़ोस के लोग भी हमारे घर फूल लेने आते हैं ताकि वह अपने घरों में होने वाली पूजा में फूल चढ़ा सके और बात करूँ मैं फलों की तो फल मेरे यहाँ पर लगे हुए जैसे कि सिता फल आम तो इन सब प्रकार कि यह जो छोटे छोटे फल हैं यह हमारे बगीचे में लगे हुए हैं जो कि मौसम के अनुसार जब यह आते हैं तो इनको खाने से हमें अच्छा भी लगता है और यह बात भी हैं न कि मौसम के अनुसार जब आप फल खाते हैं तो उनका स्वाद भी बहुत स्वादिष्ट लगता है